हलो भाई साहब हम ये कह रहे थे यार सब्ज़ी चाहिए आपकी दुकान से क्या क्या सब्ज़ियाँ हैं आपकी दुकान पे आज ही चाहिए आज ही

नहीं भाई साहब हम ये ये कह रहे थे है तो फ़्रैश है न सारी सब्ज़ी अच्छा अच्छा भाई साहब गोभी का क्या भाव है आपका अच्छा अच्छा और आलू का भास आलू का भाव हमारे यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम है तो उसमें बच्चे की वो है जन्म की सालगिरह तो उसमें सौ पचास लोगों का हमें करना है खाना वाना पाँच किलो आलू चाहिए तीन किलो गोभी चाहिए दो किलो बैंगन चाहिए ढाई सौ ग्राम हरी मिर्च एक धनिये की गड्डी एक किलो टमाटर और मटर चाहिए दो किलो हाँ हाँ पाँ अच्छा पाँच ज़्यादा ज़्यादा लग जाएगी क्या अच्छा अच्छा तीन किलो लग जाएगी तो ठीक है आप ये सारा सामान रेट रेट थोड़ी आप सही लगाइएगा भाई साहब ठीक ठीक है ठीक है ठीक है मैं आपको जैसे वो पर्चा लगा दो मैं आपको फौ पेटी उससे कर दूँगा या पैसे भिजवा दूँगा हैं ना ना